ہاں جی یوگا اور ورزش میں ورزش جو ہے ہم لوگ کرتے ہیں ہم لوگ مسلمان ہے ورزش جسمانی جسمانی صحت کے کے لیے فائدے مند ہے اور یوگا جو ہے ہندو کا ایک طرح سے پوجا ہے ہم لوگ مسلمان ہے ہم لوگ یوگا نہیں کرتے ہیں ہم یوگا سے بچتے ہیں اسی لیے ہم ورزش کرتے ہیں ورزش ورزش جو ہے جسممانی جسم کے لیے بہت فائدے ہوتے ہیں بیمار نہیں پڑتے ہیں تندرست رہتے ہیں اس لیے ہم لوگ جو ہے زیادہ تر ہم ورزش کرتے ہیں یوگا سے سے ہم لوگ دور رہتے ہیں ہندو کا ایک طرح سے پوجا ہے یوگا نہیں کرتے ہیں یوگا سے بچتے ہیں ورزش ہمیشہ صبح ہوتے ہی کرتے اٹھتےٹھ اٹھنے کے ساتھ صبح ہی ورزش کرتے ہیں جسمانی فائدے رہتے ہیں کسی طرح سے بیماری نہیں رہتے ہیں اس لیے ورزش ہم لوگ خوب کرتے رہتے